भोपाल शहर उत्सवों का रंगमंच भी कहा जाता है यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों का उद्गम होता रहता है शहीद भवन रविंद्र भवन और भारत भवन में अलग अलग हर सप्ताह हर महीने कुछ नए कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ बाहरी कला कला कलाकारों को भी मौका दिया जाता है अपना प्रतिभा बिखरने का यहाँ सांस्कृतिक अधिकारी भी पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर इस कलाओं का सम्मान करते हैं यहाँ के रे शहरवासी भी इन कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं भोपाल उत्सव मेले की अलग ही छटा बिखेरता है अपने आप में यहाँ पर नवरात्रि में गरबों का भी आयोजन किया जाता है अभिव्यक्ति यहाँ का सबसे बड़ा गरबा स्थल होता है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग प्रतिभा में भाग लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं